हैलो लीना मां भागवंती थी ॻाल्हायां अजमेर मां मूंखे असांजे पाड़े में हिकिड़ा दादा आहिनि जंहिंखें आधार कार्ड ठाहिराइणो आहे हुन खे आधार जी अप्लाई जे लाइ मूंखे वठी वञिणो आहे हाणे तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा त अजमेर में आधार कार्ड किथे ठहंदो आहे ऐं आधार कार्ड ठाहिराइण जे लाइ कहिड़ा कहिड़ा दस्तावेज़ खपनि ताकी मां हुन बुजुर्ग दादा खे वठी वञा ऐं हुन जो आधार कार्ड ठाहिराए सघां गॾ ई मूंखे इहो बि ॿुधाइजो त आधार कार्ड ठाहिराइण जे लाइ कहिड़ा कहिड़ा दस्तावेज़ खपनि